हमारे समुदाय के लोग को खेल के महत्व के बारे में ग्रामीण लोग ग्रामीण लोग के बहुत ही अच्छी विचार हैं कभी कभी बच्चे लोग को खेल कूद में चोंट ओंट लग जाती है तो इसीलिए हमारे लोग कहने लगते हैं कि बच्चा एम बवा खेल नहीं खेलों इसमें चोंट लग जाता है इसे नहीं खेलो कुछ और खेलो तो बहुत बच्चे लोग को हम लोग खेलने के लिए बोलते हैं किरकेट खेलिए या कबड्डी खेलिए या बे बैडमिंटन खेलिए ये सब खेल खेलिए इस समय आप लोग को दिक़्क़त नहीं होए कि कबड्डी में भी बहुत बच्चे होते हैं कि वह किसी का टूट जाता है तो उसके पेरेस जाके कहने लगते हैं कि खेल नहीं खेलिए आप बच्चे लोग को कुछ और गेम खेलिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छा इन इन चीज़ है तो बच्चों को यही हम बोलते हैं कि खेल वैसा खेलिए जिसमें ना आपको चोंट लगे ना आपको गिरे वैसा खेल खेलिजे छुपन छुपी हैं बच्चे लेकिन मानने वाले ना हैं नहीं वह ज़्यादातर से क्रिकेट खेलेंगे बैट बैट बॉल क्रिकेट खेलेंगे या बैडमिंटन या कबड्डी हुआ या कभी लूडो छक्का हुआ या क्रेम बोर्ड खेलेंगे कभी कभी बच्चे खेल खेल में ही लड़ाई कर लेते हैं तो हम लोग उस चक्कर में क्या होता कि बच्चे बच्चे में लड़ाई होने लगता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं यह गेम खेलना ही नहीं है खेलना है तो सही से खेलिए नहीं तो गेम खेलना ही नहीं है इसीलिए बोले इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चे को कि आप गेम खेलिए अच्छी तरह से खेलिए बहुत ही अच्छा अच्छा गेम है और खेलना भी बहुत ज़रूरी है स शरीर के लिए बहुत अच्छा है बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कैसे होगा यह भी बताते हैं खेल खेल होते हैं दाता है बच्चे खेलते हैं बहुत लोग का सोच अलग है बहुत लोग गेम खेल खेलकर ही आगे बढ़ जाते हैं कोई किरकेट का खिलाड़ी ही हो जाता है कोई फुटबॉल में हो जाता है कोई कबड्डी में निकल जाते हैं गेम खेलना चाहिए बच्चे लोग को लेकिन छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो गिर जाते हैं चोंट लग जाती है तो बोलते हैं कि जा बबुआ खेल ले लेकर चोंट लगल के यही सब